न असांजे अड़ोस पड़ोस में अहिड़ा को घर कोन आहिनि जेके टूरिस्टनि खे रिहाईंदा हुजनि छाकाणि त अजमेर में अहिड़ा घर न आहिनि हा पुष्कर में ज़रूर आहिनि जेके टूरिस्टनि खे पंहिंजे घर में रिहाईंदा आहिनि त उन्हनि खे रोटी पाणी जो बंदोबस्त करे ॾींदा आहिनि ख़ुदि ई खाराईंदा आहिनि पेइंग गेस्ट वांगुरु रिहाईंदा आहिनि हॉस्टल ठहियलु आहिनि हुते हॉस्टलनि में अची रहंदा आहिनि कोरोना जे टाइम में ॾाढा अहिड़ा माण्हू आहियां हुआ त सभई पंहिंजो पंहिंजो रूम ॾेई छॾींदा आहिनि उते अची करे माण्हू आराम सां रही पंहिंजो कमु वर्क फ्रॉम होम बि कंदा आहिनि ऐं घुमंदा फिरंदा बि आहिनि उन्हनि खे सभु सहुलियतूं ॾींदा आहिनि बाथरूम सुठा ठाहिराए ॾींदा आहिनि चांहि रोटी पाणी सभु बंदोबस्त कंदा आहिनि एज़ अ पीजी पीजी वांग़ुरु रिहाईंदा आहिनि